रसोई च कोई जेकर मेरी मदद करै मी बड़ा शैल लगदा मेरे कन्नै कोई आटा गुन्नी देई ओड़ै मिगी मिगी कोई थोह्ड़ा निहा मेरे कन्नै भांडे मंजाई ओड़ै कोई कन्नै कन्नै थोह्ड़ा थोह्ड़ा समान मिगी पकड़ांदा जा कोई मिगी प्याज पूज कट्टी देई ओड़ै फ्ही साढ़ी बड़ी बड्डी ऐ टब्बर साढ़ा बड़ा बड्डा ते कोई कोई आंदा कोई बच्चा आंदा कोई मेरी दरानी आई जन्दी कोई ओह् मेरे कन्नै किश शिश कम्म कराई ओड़दे अच्छा मेरे शा पौचा नेईं लगदा भु'ञां बेहियै फ्ही अ'ऊं डंडे कन्नै पौचा लानी हुन्नी फ्ही अ'ऊं सारा पानी पूनी शैल भरी लैन्नी सफाई सफुई चाहिदी मै रसोई दी रसोई गंद नि होना चाहिदा बिंद बी डब्बे डुब्बे साफ होने चाहिदे सारे भांडे शैल साफ होने चाहिदे कोई साबन नि लग्गे दा होऐ ते इ'यां गै टैमपास करू उड़नी रसोई दा कन्नै फ्रिज साफ करा नी कदें ओह्दे च सब्जियां धोई धोई ला इ नी कदें ओह्दे च फरूट ला नी धोई धोइयै ते बस इ'यां गै पूरी ध्याड़ी चलदी रौंह्दी कम्म रसोई दा ते एह् केह् आखना कोई मिगी आटा शाटा गुन्नी दोऊ उड़े जां किश बी मतलब थोह्ड़ी बोह्त मेरे कन्नै हेल्प कराई ओड़ै ते खरी गल्ल ऐ शैल लगदा मिगी ते